مذہب اور رسومات کا اصل طور پر اس علاقے میں لوگوں کی ثقافت اور روایتوں سے گہرا تعلق ہوتا ہے مثلاً جشن عید یہاں کے لوگ عید الفطر کو بہت دھوم دھام سے اور عید الاضحیٰ کو بھی بہت خوشی سے مناتے ہیں یہاں صبح صبح لوگ سویاں اور چھولے بناتے ہیں عید اور عید الاضحیٰ میں قربانی کرنے کے بعد جانور کا گوشت بنایا جاتا ہے شادی اور ولادت کی رسومات بھی بہت دھوم دھام سے منائی جاتی ہیں مزارات اور عرس بھی کافی نکلتے ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں گلیاں اور علاقے محل سج جاتے ہیں اور الگ الگ طرح کے کھانے دکانوں پر بکتے ہیں اگر دیگر مذاہب کی بات کریں تو دیوالی ہولی نوراتری کرسمس وغیرہ بھی بہت دھوم دھام سے اور خوش دلی سے منائے جاتے ہیں